मैंने बहुत से लोगों को तस्वीर बहुत ज़्यादा लोगों की तस्वीरें ली है और इसका प्रदर्शन भी बहुत ज़्यादा किया है जब मैं तस्वीर कभी अच्छी ले लेता हूँ या कभी अच्छे नेचर की फ़ोटो खींचता हूँ तो मैं बहुत से लोगों को दिखाता हूँ वो कि देखो मैंने कितनी अच्छी तस्वीर खींची है और कितनी अच्छा दिख रहा है उसमें इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये सब चीज़ें दिखाता हूँ ताकि वो आगे से भी मुझे ही फ़ोटो खींचने और तस्वीर लेने के लिए बुलाए और ये अनुभव भी मेरा बहुत ही अच्छा रहा है कि तस्वीर लेकर जब दूसरों को दिखाते है और वो जब देखकर खुश होते हैं हमारे लिए तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने सच में कितनी अच्छी फ़ोटो खींची है सामने वाला उस फ़ोटो को देख के कितना ज़्यादा खुश हो रहा है और मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ हो रही है उसके लिए इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं अपने काम को आगे बढ़ाने का और उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरी तारीफ करने के साथ साथ मुझे तस्वीर लेने के प्रति वो प्रति यह जागरुक भी करते हैं और अच्छा भी लगता है मुझे कि मैं इससे अच्छा अगर करूँ तो लोग तो मेरे प्रति और ज़्यादा आकर्षित होंगे और मुझे ही हर बार फोटो खींचने के लिए बुलाएँगे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और हर जगह मेरे बारे में बताएँगे कि हाँ अगर फ़ोटो खिंचाना है और कोई कार्यक्रम में फोटो खींचने के लिए बुलाना है तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं